हरि ओम भाउ हरि ओम जी जी क्रिश भाउ खे मां सुञाणा मूं खां गुल वठंदा आहिनि जी मुंहिंजो हलंदो आहे जाम जॻहि ते मालु वेंदो आहे कल्याण अमरनाथ उल्हासनगर में त जाम ई हलंदो आहे जी ॿुधायो अञा ॿियो कुझु अचे तव्हां छा जे लाइ था ऑडर कयो सौ किलो राशन जी उहो बि आहिनि तव्हांखे कोई रंग में खपंदव कोई समुझो ॻाढ़ो हुजे पीलो हुजे या कहिड़ा मिक्स में हलंदव तव्हां किथे मतिलबु प्रोग्राम किथे तव्हां कयो छा जो आहे तव्हां हेॾा गुल था घुरायो जी जी त तव्हां ख़ासि महिमान घणा था अचनि मां हुन लाइ गुलदस्ता मोकिलियांव ठाहे करे असां हाणे नओं चालू कयो आहे गुलदस्ता ठाहींदा आहियूं हाणे असांजो नयूं वैरायटी आहियो आहे गुलदस्तनि जी अच्छा हुन में असां प्लास्टिक यूज़ न कंदा आहियूं हुन गुलदस्तनि में त घणा मोकिलियांव गुलदस्ता बि आहिनि ठीकु आहे तव्हां चयो पंजाह किलो मोगरा चालीह किलो जाशंवन्ती वीह गुलदस्ता वॾा वीह गुलदस्ता नंढा बराबरि कि न ग़लति चयो मां

मां वरी अॼु शाम जो मोकिलिया थो तव्हां पंहिंजे माण्हुनि सां गॾु लॻाए वेंदव उहे ऐं मां पुछां पोइ जेको तव्हां जिथे तव्हांजो प्रोग्राम आहे हुनजे दर ते जीअं ऐंटरी कंदा माण्हू होॾे बि गुल खपंदव होॾे बि हाणे असां नओं डिज नवां नवां डिजाईन ठाता आहिनि दरनि ते लॻाइण जा

हा मुंहिंजो माण्हू सजाए वेंदव उहो मुंहिंजे हिते पंज सालनि खां कमु करे थो सुठो अथसि तज़ुर्बो भाउ सालनि खां कमु आहे मुंहिंजो कोई चिंता न आहे तव्हां तव्हां सुठो ई वेंदव प्रोग्राम मां तव्हांखे मोकिले थो वठांव शाम ताईं तव्हां मूंखे पेमेंट कॾहिं कंदव पोइ जी मां शाम जो सते ताईं मोकिलाए थो वठांव अगरि प्रोग्राम ॿिएं ॾींहुं शिफ़्ट बि थी वियो न परींहं ताईं हलंदा गुल ताज़ा रहंदा छा तव्हां जी जी जय जय झूलेलाल भाउ